जी कहिए नमस्ते हाँ जी हमारा दुकान है छोटा मोटा किराने की दुकान हम चलाते हैं जी अच्छा तो क्या क्या वराइटी है आपकी दुकान में जी देखिए हम तो हैं किराने वाले तो हम स्वेटर साल का क्या करेंगे हम खुद के लिए ले सकते हैं लेकिन हम कपड़े नहीं बेचते हाँ किराने की हो जैसे मसाला का हो दाल हो चीनी हो चावल हो आटा हो तेल हो नहीं तो हम बगल से स्टोर नहीं खोल पाएँगे हम जो कर रहे हैं वही करेंगे आप बताइए आपका मार्जिन कितना है क्योंकि देखिए भाई हम जहाँ से समान लाते हैं हमको कम मार्फत में अच्छी क्वालिटी मिलती है

ठीक है चलिए दिखाइए देखिए हम को धनिया चाहिए गरम मसाला चाहिए हल्दी चाहिए बेसन चाहिए दाल चावल आटा चावल कम क्वालिटी में अच्छी कीमत में या कम क्वालिटी की चीज नहीं हमको कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का चावल चाहिए हाँ हम जैसा लाते हैं वैसा ही हमको चाहिए तभी तो हम सामान लेंगे इसके अलावा हम नहीं ले सकते हाँ

जी आपको गाड़ी से भेजना पड़ेगा नमस्ते